جی پرانے پرانی نسل جو ہم لوگوں کے وقت میں تھا وہ بہت ہی روزہ نماز کے پابند تھے چونکہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا دین کیا چیز ہے اللہ کا دین کیا چیز ہے اور دین سے کیا فائدہ ہے مذہب مذہب کے اوپر چلنے سے کیا فائدہ ہے اور آج کی نسل میں کیا ہے کہ وہ نئی نسل کے آدمیوں میں کیا ہے کہ وہ موبائل پر زیادہ دھیان دیتے ہیں نہ روزہ سے کوئی مطلب نہ ہی دین سے کوئی مطلب نہ ہی دنیا سے کوئی مطلب موبائل ہی موبائل ہے موبائل سے آدمی کا ذہن بگڑتا جا رہا ہے طرح طرح کے گانے طرح طرح کے واہیات چیز دیکھتے ہی رہتے ہیں اور اس جو جو کوئی تبدیلی نہیں لا رہے ہیں دین کیا چیز ہے نماز کیا چیز ہے روزہ کیا چیز ہے جو اس پر چلیں اور چلنے سے کیا فائدہ ہے اس چیز کو آدمی نئی نسل کے لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ ہم لوگوں کی کی بد قسمتی ہے جو اس پر نہیں چل رہے ہیں اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے سمجھ کے چلنا چاہیے کہ بھائی ہم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو اس چی اس کو کیا کریے گا